ہمارے گاؤں علاقہ میں سڑک وغیرہ تھوڑا سا ڈیمیج ہے جیسے کہ اغل بغل میں جنگل جھاڑ میں روشنی رہتا پولیس وغیرہ کا انتظام نہیں ہے سب میں رہتا ہے چوری چماری بہت ہوتا ہے جیسے گاڑی وغیرہ ایکسیڈینٹ یہ سب ہو جاتا ہے سڑک وغیرہ کی وجہ سے سڑک کا جو ڈیمیج رہے ڈیمیج کے وجہ سے کھدا کھدی سب یہ سب سے ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے گاڑی نقصان ہی ہو جاتا ہے بلا فار یہ بجلی وغیرہ بھی یہ کا بھی کمی ہو جا کمی ہو جاتا ہے لائن بار بار کٹتا رہتا ہے اتنا دھیان نہیں دیتا ہے ہم لوگ بہت پریشان میں رہتے ہیں گرمی گرمی کا ٹائم ہے اور